जोंनि ओनसोलाव माखासे हान्था हान्था मेलायाव गोबां नांगौ रोखोमनि मुवा बेसाद मोननो हाया आरो दा आंनि माखासे थाखोनि गोदान आदबजों दिहुननाय माखासे फालांगि खालामनायनि सानथौ जोंनिनो आंगो बाजाराव गोदान आदबनि बाजार खालामनो सानो आरो बे हान्था मेलानि माखासे माने मोननांगौ समाव मोननो हाया माने जाय समाव जायखौ नांगौ बेखौ मोनैनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम उथियो आरो नांगौ मुवाखौ मोनाबा गासिबो गोदान गोदान बाजार एबा हाथायाव थांनो गोनां सानो जेरखम शपिं मल जोंनि दतमा एरिया शपिं मल होननायानो गैया माने मोजां मोजां माखासे सुबुङा गोरों गोरा सुबुङा ब्रेन्डेड जायखौ ब्रेन्डेड होननानै बुङो माने जोंनिफ्राय मानं मिडोल क्लास सुबुंनिफ्राय लाकजारिय्स टाइपनि कास्टमार थायो माने लाइफ स्टाइला सोरनाबा सोरनाबाथ' आलादा थायो बिसोर माखासे ब्रेन्डेड थाखोनि द्रेस गाननो लुगैनाय थायो आरो बिसोरो जोंनि गलायाव फैयो जोंनि गलायावथ' बेबायदि रोखोमनि द्रेस गानग्रा जोमग्रा मोना बेनिखायनो क'क्राझार माने गुबुन गुबुन टाउनाव थांनो गोनां जायो जेरै शपिं मल बाजार इन्डिया सिटि लाइफ बेफोरबादि गिदिर गिदिर टाउनाव शपिं खालामहैयो माने बेफोरबादि मलाव शपिं खालामहैयो टाउनावसो थायो नालाय दा बेफोरबादि शपिं मलाव शपिं खालामनानै मालाय गावनि नांगौखौ सुफुंनानै फैयो बै जोंनि एरियायावथ' दा बाजारनि बेलायाव खालि बे जोंनि बर' स्पेसियेलि जोंनि बर' सुबुं आरो जेखि फालांगि खालामा मानो साहा दखान मैगं दखान अमा दाननाय दाव दाननाय बेफोरबायदिनिल' फालांगिखौ गोबां नुनो मोनो गोदान जेब्बो गोसोखांनाय आरो गोदाननि माने इजि मानि बेफोरखौ गोसोखाङा गुबुना हारियाथ' मालाय गोबां थाखोनि बिजनेस रोंगौ बिजिनेसनि बेलायाव जोंनि बर' सुबुङा गाहाय जानायनि लामायाव आं सानो गाहाय जादों होननानै आं सानो थिग बेफोरबायदिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि एरियानि जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि गोबां आयड'लजि गोदान सानथायजों बाजार खालामनो हानाय गलानि सुबिदा होनांगौ आरो माखासे कचिं लानायनि गोनांथि दं द्रेसफोरनि सायाव बिउटि पारलारफोरनि सायाव गोबां बेबिदि गस्ला सुनाय दरजि टाइप्सनि माने हेयार काटिं दा जोंनि बर' सुबुंफोरा खानाय सिननायखौबो लाजियो खानाय सिननायादि ओरैबायदि मोनसे इजि मानि प्रसेस माने फाइब मिनिटसावनो सासे मानसिनिफ्राय सिक्सटि रुपिस हान्द्रेडसिमाव आरजिनो हायो आं दा सानो जोंनि एरियायाव आं शपिं मल यानि गिदिर द्रेसफोरनि मल खालामनो सानो माने लाइफ माने संसाराव मा मा नांगौ गासिबो बिथिंनि नांगौथि गोनांथिखौ सुफुंनो हानाय मोनसे मल बेखौ आं बिजिनेस हिसाबै फसंथान खालामनो सानो आरो हेयार काटिं खानाय सिननायनि बेफारखौबो आं मावनो सानदों आरो फसंथान लानो आखायाव लागासिनो दङ जोंनिनो एरियायाव खानाय सिननाय माने ओरैबादि इजि प्रसेस जोंनि बर' मानथिफ्रा लाजियो खिन्तु बियो मास्टार माइन्ड बिजिनेस मोनसे इजि प्रसेस फैसा खामायनायनि मोनसे गोरलै माने नोंहा टेकनिकल' थानांगौ सासे सुबुंनि खानायखौ मा स्टाइलै सिनो मा स्टाइल लागोन मारैबा सिनबा मारै स्टाइल मारै बोरैबा साबसिन खालायनो हागोन बेखौ साननानै नों बेनि मडेलनिखौ नों खालामनानै होयोबानो बै कास्टमाराबो नों गोजोननानै गाबोन नोंनि दखानाव फैनानै दाबल फैसा नोंनो होबावगोनसो थिग बिदिनो आं खानाय सिनग्रा माखासे मास्टार माइन्ड बिजनेस बेखौबो फसंथानगासिनो दङ जोंनिनो एरियायाव आं दा आंनि मावनो लुबैनाय फालांगिखौ नोंथांफोरनि नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जाबाय गोजोन्थों